मेरे को अपने घर का खाना सबसे ज़्यादा पसंद है और मैं अपने घर के खाने मे मैं दाल चावल सब्जी सब तरह की सब्जियाँ दाल चावल सब्जी यही ज़्यादा पसंद करती हूँ सात्विक भोजन पसंद करती हूँ सात्विक भोजन स्वास्थ के लिए भी अच्छा रहता है अगर अपन दाल चावल सब्जी रोटी अच्छा जीरा राइस बनाओ सब्जी फ़स क्लास बनाओ दाल तुअर की बनाओ और खाओ तो बहुत आनंद आता है और फिर अपने परिवार के साथ सब लोग बेठते हैं बाहर खाने में अपन अकेले ही रहते हैं परिवार के साथ सभी लोग रहते हैं तो अच्छा भी लगता है सबके साथ खाना और रोटियों में घी नहीं लगा हो तो मुझे पसंद नहीं इसलिए घी लगी रोटी पसंद है और दाल चावल में भी तड़का चाहिए अच्छा तेल बहुत कम खाती हूँ मैं तेल मेरे को बहुत कम लगता है कम से कम तेल खाना पसंद करती हूँ ज़्यादा तेल मेरे को नुकसानदायक समझ में आता है क्योंकि नहीं खाना चाहिए अपने को अपने स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है और रोटियाँ जो है मैं पीवर गेहूँ की नहीं खाती हूँ सब सब सब तरह का अनाज मिलाने के बाद रोटियाँ बनाती हूँ और फिर खाती हूँ सब तरह पाँच छः चीज़ें मिला लेती हूँ तो आटे में और उसको फिर बनाती हूँ और फिर खाती हूँ और चावल ज़्यादा नहीं खाते पर चावल अच्छे लगते हैं बनाते हैं और खाते भी हैं क्योंकि चावल हर व्यक्ति परिवार का पसंद करता बच्चे भी पसंद करते इसलिए चावल होना ज़्यादा जरूरी रहता इसलिए बनाते रहते और खाके सब लोगों को परिवार के साथ बैठ के आराम से खाते हैं यही भरपूर स्वादिष्ट भोजन है